हम अहाँकेँ आइ बतबय छी जे आलू पराँठा केना बनबय छै हमरा जे आबयए जे हमरा अनुमानए ओहि मुताबिक हम बताबय छी पहिने न आलूकऽ सुन्दरसँ धोइ लैत छियै धोइकऽ गैस ऑन करैत छै गैस पर एक डेगचीमे डालैत छियै डालिके आलूकऽ उसमे उबालयलऽ छोड़ैत छियै फेर ओकर बाद पन्द्रह मिनटके बाद ओकरामे जाइ छियै देखयलऽ देखय छियै तऽ करछुलसँ तऽ निकालैत छियै तऽ सींझल रहैत छै सिद्धकऽ तकर बाद ओकरा छिलैत छियै बरतनमे निकालिके छिलैत छियै तकर बाद ओकरा फेर लोहिआ चढ़ाबैत छियै लोहियामे तेल सारा जीरा जीरा मिर्ची मिर्चीके बाद तेल तेल हींग प्याज प्याज लहसुनसभ कड़कायकऽ फेर उसमे राखैत छियै ओहिमे डालय छियै तकर बाद ओकरा आरामसँ धीरे धीरे भुनय छियै भुनिके तकर बाद ओहिमे ओहिमे आलू गिराबैत छै आलूके गिराके ओहिसँ पहिने आटा गुँथिकऽ राखने छी आटा आटा गुँथिकऽ तकर बाद ओहिमे भरिकऽ तकर बाद ओकरा छाननाइ स्टार्ट करैत छियै छाननाइके बाद फेर ओ आलू पराँठा रेडी रहयए तकर बाद तकर बाद एकटा हम मछली केना हम बनबैत छियै ओकर बारेमे हम बताबय छी मछली बाजारेसँ काटिके आबैत छै काटिकऽ काटिकऽ धोय छियै धोयकऽ तकर बाद ओकरामे बढ़िआँसँ लोहिआमे डालिकऽ ओकरा बढ़िआँसँ तेल डालिकऽ फ्राइ करैत छै फ्राइके मसाला भुनैत छियै मसाला भुनिकऽ ओहिमे रस डालैत छियै डालिकऽ तकर बाद मछली गिराबैत छी गिराके मछली रस अच्छासँ जखन उबलि जाइ छै तामे ओकरामे निकालिकऽ राखि दैत छियै यही बनबैत छियै